मां चाहियां थो त भई जेके बि धंधा नंढा धंधे वारा माण्हू कुटीर उद्योग वारा आहिनि कुझु कृषि वारा आहिनि ऐं जेके बि आहिनि उन्हनि जो बि हिकिड़ो कॉलम अख़बार में भले नंढो हुजे पर अचणु खपे छोकी हुन वेचारनि जे लाइ केर त सोचे की भई अॼु उन्हनि खे बि आहे न उन्हनि जी कुझु एड थिए न उन खे शहर में माण्हू सुञाणनि की भई इहो माण्हू अहिड़ो सुठो कमु करे पियो अॼु अख़बार में हूंदा त हर माण्हू पढ़ंदो आहे त उन खे बि ख़बर पए भई आहे न इहो पंहिंजे शहर में इहो माण्हू अहिड़ो सुठो कमु करे रहिया आहिनि पाण खे ख़बर कोन्हे त अख़बार में विझण खां पोइ उन्हनि जे लाइ ॾाढो सुठो थींदो न अॻियां उन्हनि खे कमु वधीक मिलंदो ऐं सुठे नमूने हू कमु कंदा ऐं वधीक दिलि लॻाए कमु कंदा त इहो सभु हक़ीक़त में इहो अख़बार में हुजण ई खपे की कंहिं बि नंढे माण्हुनि जे लाइ ऐं कृषि वारनि जे लाइ ऐं उद्योग वारनि जे लाइ को बि नंढो धंधो धंधो आख़िरि धंधो आहे नंढो या वॾो सम्झो सभिनी खे अकार अॼे भई धंधो करे सघनि त उन जे लाइ थोरो घणो अख़बार में उन्हनि जे लाइ कॉलम हुजणु खपे